हाँ सर हम जैसलमेर से बोल रहे हैं सर जैसलमेर से कहाँ जाओगे आप शिमला जाओगे कितने जने हो आप चार जने तो आप लोग किस तो आपको किस टाइम में चाहिए लक्जीरियस टाइम में चाहिए या फिर कैसे ऐसे नॉर्मल हाँ फोर बाइ फोर कौन सी थार चाहिए या कौन सी चाहिए जो फोर्च्यूनर अवेलेबल नहीं है थार भी अवेलेबल नहीं है नहीं वह सर वह तो नहीं है यह वह तो है ही नहीं हमारे पास डिफ़ेंडर तो नहीं है सर महँगी वाली है वह हमारा इतना बजट नहीं है तो नहीं है हाँ नहीं सर हमारे पास मिल जाएगी फोर्स मिल जाएगी हाँ बिल्कुल ए सी है आपको मिल जाएगी गाडी जी तो कितने दिन के लिए चाहिए आपको सात दिन के देखो पर डे का दस हज़ार रुपये है

तो गाड़ी आपको सर लेकर आएँ हैं यहाँ से ले जाना पड़ेगा हाँ बिल बिल बिल्कुल ए वन कंडीशन में है आप देख लेना एक बार चला वला कर आपको पसंद आए तो वरना आप दूसरी ले लेना बहुत सारी गाड़ियाँ हैं मेरे पास तो थार नहीं है थार नहीं है बोला ना आपको एक बार थार नहीं है तो बदतमीजी क्यों कर रहे हो आप